हमरा खुशी जे छै कि परिवार सब बढ़िऑं सऽ रहल जाहिसॅं भए गेलै बाल बच्चा पत्नी माय बाप सब बढ़िऑं से खुशी सऽ रहल घरमे अच्छा से नीक से झगड़ा लड़ाइ नहि भेल तऽ खुशी बहुत जादा हमरा मिलै छै ओकरा बाद जे छै कि बहुत अच्छा गाँव मे भी लोग अच्छा कहै छै तऽ ओ सब से खुशी के माहौल रहै छै अच्छा खुश खुशी बहुत जादा मिलै छै ओकर बाद भए गेलै कि आब खुशी परिवार रहै के लियऽ भी कोइ व्यवसाय उव्साय भी रहै छै जकरा से आमदनी बढ़िऑं आबै ओकरा बाद जे छै कि तब भोजन पानी बढ़िऑं सऽ होतै अच्छा आमदनी घर मे एतै व्यवसाय बढ़िऑं चलतै तऽ अच्छा फैसिलिटी से जे छै कि सब परिवार रहतै तऽ ओकरा से खुशी अच्छा मिलै छै हमरा बहुत जादा हम खुश रहै छियै अभी फिलहाल जे छै कि बढ़िऑं से खुशी संपन्न सऽ रहै छै खाना पानी भोजन बढ़िऑं से बनै छै फैसिलिटी से अच्छा लागै छै व्यवसाय मे बढिऑं से होइ छै तऽ आमदनी बढ़िऑं से एलाके बाद भोजन मे भी फैसिलिटी रहै छै पहनावा ओढावा के भी फैसिलिटी रहै छै तऽ ओकरा सऽ खुशी जादा मिलै छै अच्छा शांति से जे परिवार सब जियै छै जियै के लिए भी शांति से होना चाही जीवन मे नहि तऽ अशांति के बाद बहुत परेशानी छै शांति से रहलाके बाद बहुत अच्छा खुशी महसूस होइ छै कि हँ परिवार सब बहुत बढिऑं से मिल जुलि के रहै छै खाना पानि भी बढ़िऑं सऽ भेल व्यवस्था ओकरा बाद जे छै कि छोट छोट अपन बच्चा बुच्ची छै ओकरो बढ़िऑं सऽ मतलब कि वातावरण केना अच्छा रहै छै संस्कार बढ़िऑं देला सऽ बड़ बड़ हो के संस्कार बढ़िऑं रहतै तऽ गाँवमे नाम भी रौशन होइ छै कि हँ फलनामा के बेटा रहै बेटी रहै बेटी छै बढिऑं सऽ बातचीत करै छै बर बुजुर्ग से भी अपना से बड़ सबके इज्जत दै छै